मुझे लगता है कि युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है जैसे शहरों में हो गया शहरों में तो उन्हें अच्छे से कॉलेज़ेस हैं स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है स्पोर्ट्स से आप कितने आगे बढ़ सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं माँ बाप का नाम रोशन का सकते है और सब कुछ प्रेक्टिकल करवाया जाता है कि वो लोग स्पोर्टस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएँ लेकिन हमारे गाँव वाले क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ फेसिलिटीज़ कम होती हैं वहाँ पैसे भी नहीं रहते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं रहते हैं इसलिए ऐसा होता है इसमें हमारी सरकार को गाँव को गाँव पर भी ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स क्योंकि गाँव में ऐसे ऐसे युवाएं हैं ऐसे ऐसे शक्तिशाली बलशाली हैं जो स्पोर्ट्स में भाग लेकर बहुत ही देश के लिए गौरव ला सकते हैं